हाँ है न मेरे पास इसकी तो सौ रुपए है नहीं इसमें कम नहीं होगा नए वाले हैं ये फूल आपको कैसे अच्छे नहीं दिख रहे हाँ अच्छे वाले हैं आज ही तोड़ कर लाए हैं ये फूल रख लीजिए आज ही तोड़ के लाए हैं नहीं इसमें कुछ कम नहीं होगा लेकिन ये तो आज ही तोड़ के लाई हूँ इसमें आपको क्या खराबी लग रही है ठीक है आप नब्बे में ले जा लिए नहीं कुछ ज़्यादा कम हो जाएगा ना आप नब्बे में लेजा लो क्वालिटी तो अच्छी ही है लेकिन आप बोल ही रहे हो तो आप नब्बे में लेजा लीजिए नहीं नहीं अस्सी में तो नहीं हो पाएगा और आपको इससे इतने सस्ते में आपको कहीं मिलेगी भी नहीं नहीं नहीं ये फूल वैसे भी महँगे हैं और आपको इतने कम में कोई नहीं देगा हाँ ठीक है